سر ہند ٹور اینڈ ٹریول سے بات کر رہے ہیں جی سر میں علی گڑھ سے بات کر رہا ہوں ایکچولی مجھے آپ کی آپ کا نمبر میرے کزن سے ملا انہوں نے آپ سے ایک ٹور بک سر ایکچولی کیا ہے بچوں کی چھٹیاں ہوئی ہیں تو میں چاہ رہا تھا وکیشن کے لیے کوئی پلاننگ کر لوں کہیں جانا تو جی ہاں تو مجھے آپ تھوڑا سا گائڈ کیجیے کہ اب اس موسم میں کہاں جانا چاہیے کیا صحیح رہے گا ہمارے لیے ہاں بس یہی اسی جگہ بتائیے کوئی جی جی اچھا ہوں یہ دھرم شالہ اگر اچھا موسم ہوگا نا اس وقت تو اچھا اچھا اچھا ہمارے جو فیملی میں سات لوگ ہیں سات لوگ سیون جی تو آپ اسی حساب سے مجھے بتائیے آپ کس طرح سے کیا کریں گے کس طرح سے روم ہمارا ہوٹل کیسا ہوگا کھانے وغیرہ کا کیا اس میں رہے گا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا بریک فاسٹ بریک فاسٹ ہوٹل ہی میں رہے گا ہاں اوکے اور اچھا اور کنوینس وغیرہ کس طرح سے رہے گا کیسے کیا آپ کار وغیرہ پرووائڈ کریں گے کیسے لے کے جائیں گے گھمانے اچھا اچھا اچھا تب مجھے نا آپ مجھے آپ ایک کام کیجیے اس کا ایک پورا وہ پلان بنا لی بنا کے دیجیے جس میں کتنا آپ کا خرچہ آئے گا کمرے جو چاہ رہے ہیں تین دن کا یہ ہو پلان پورا تین چار راتین جی جی جی جی دو بچے ہیں اس میں پانچ بڑے ہیں تو آپ مجھے ایک پلان بنا کے نا مجھے اس کو یا تو اسی نمبر پہ مجھے واٹس ایپ کر دیجیے تاکہ میں دیکھ لوں پھر ڈسکس کر لیں گے اس بارے میں کس طرح سے کیا ہوگا ہاں ویسے آپ سروس اچھی دیجیے گا تاکہ آگے بھی فیوچر میں بھی بالکل بالکل بالکل بالکل ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے تھینک یو